मा खालामदों मा खालामदोंमोन नों बहाय दङ नोंलाय आमफ्राय माला फैगोन

एसे थाब फैदो बोथोराबो मोजां नङा एसे थाब फैदो दा बोथोराबो थिग नङा ना औ दालाय अखा बांखा हागासिनो दङ बोथोरफ्रा गाज्रिथार

औ दे औ

ओंख्रिया जों मा ओंख्रि संनोथाय बाबाया जोंना माबासो जायो नो मा होनो दाउजों आलुजोंसो जायो नो बिबथैआ लायाखै उम नै बिबथैआ दा मा मोनबोयो बाजाराव थांगोरथोंसै बियो दा बिबथैनो खोनथानोसां

नोंना बाथाय सामफ्रामबो दिरि दिरिल' बुंबाय थायो औ थाब फै दे